अस बड़ियां सारियां चीज़ां अज्जकल जेह्ड़ियां आनलाइन मंगांदे फोना उप्परा बोह्त सारियां चीज़ां जेह्कियां असेंगी स्हेईं थ्होई जंदियां लेकिन कदें कदें साढ़ियां चीज़ां जेह्कियां असेंगी स्हेई नेईं थ्होंदियां में इक दिन कताब मंगाई महाराज ओह् बड़ी बिलकुल ठीक थ्होई सेफ पुज्जी घर लेकिन फ्ही ओह्दे दूऐ दिन मैं फिर इक अपने आस्तै इक शर्ट मंगाई महाराज ओह् उत्थें इन्नी शैल लग्गे दी आनलाइन में आक्खेआ शैल लग्गनी मिगी बनकी जानी ते ओह् पूरे साईज़ कीता जेह्ड़ा मिगी पूरा औंदा हा ते जिसलै महाराज ओह् घर पुज्जी मेरे ते में दिक्खेआ ते महाराज ते अ'ऊं च पूरा आई जंदा हा ओह्दे च